एक हजार चारशें सव्वीस वीस हजार तिनशें चवदा चार लाख तीस हजार दोनशें पंचाण्णव ब्याण्णव हजार दोनशें पंचेचाळीस साठ हजार तिनशें चोवीस